असेंई जदूं बचपन दे बिच्च कुतै गलेई पीड़ होंदी ही ते साढ़े बड्डे बड्डे पानी कोस्सा करियै उसदे च थोह्ड़ा जा लून पाईयै गरारे करने दिन्दे होंदे हे ते अस बी अज्ज कुतै बच्चें ई इस किस्म दी तकलीफ़ होंदी ऐ तां पैह्ला लाज़ इयै करने आं के तुरंत थोह्ड़ा जेहा पानी कोस्सा करो ओह्दै च लून पाओ ते गरारे करो ते ओह्दे बाद बी अगर घर मलाट्ठ होंदी हुंदी ही ते मलाट्ठी मलाट्ठ गी चापना उसी चूसना उसदे कन्नै बी थोह्ड़ा जेहा अराम मिलदा ते त्री हैल्प लाज़ जेह्का होंदा ऐ घर मतलव ग्रांऽ दे बिच्च हर घर मखीर बी रक्खा होंदा ऐ मखीर होंदा अदरक होंदा ते अदरक नेईं होऐ ते सुण्ड मखीर ते सुण्ड किट्ठे करियै दे उसी थोह्ड़ा थोह्ड़ा चटांदे निक्कै बच्चे बी ते बड्डा ते मतलव बीह् पंजा ग्राम दी मात्रा च खाई बी सकदा ते होर फिर तुलसी दे पत्तर बी खलाए जंदे ते देसी नुस्खे च गले दे लाज़ आस्तै एह् चीज़ां जेह्कियां न तां मलाट्ठ मखीर अदरक सुण्ड एह् बड़े कम्म दी चीजां न